हय मेळटली केन्ना जाय आल्ही तुका

एक दोन तीन दीस लागतले दोन तीन दिसानी तें कवर करपा आता

तूं केन्ना जाय ना फालच्यान मेळटली फाल्यां फ्री आसा फालच्यान हय हय तीन दिसा कवर जात्लें सद्द्या ऑफर बी कांय ना मागीर तें कमी करता मागीर कितें तें

दिसा पांच हजार एक दिसाची हय हय ना मिटर वयच ना तुक खंय खंय वसपाक जाय ना तें तुमी पळोवपाचें हय फक्क ट्रॅवलींग आमी पळयता आनी तुमी अशे मेन खंयचा जाग्यार बी वसपा अशे दुदसागर दुदसागराचेर आं हय आं बरें केन्न फालच्यान न्हय फाल्यां परन तीन दिसा

हय अवेलेबल आसतले तीन दीन मागीर फाल्यां फाल्यां कितल्या येवपाचें सकाळचें आं बरें आठ णवा णवा बी पावता ब

हय ओके

ओके हय बरें फोन कर सकाळी बरें